हेलो हाँ जी जी सर मुझको मेरी कार रिपेयर करवानी है उसके इंजन की लाइट ब्लिंकिंग कर रही है जी हाँ मैकेनिक साहब ही बात कर रहे हैं या फिर दुकान से और बात कर रहे हैं जी हाँ जी तो सर क्या है कि उसमें मेरे इंजन की लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रही है तो क्या परेशानी हो सकती है उसमें नहीं मैंने जैसे मैंने देखा है उसको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी भी अभी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई कि वायर लूज हो जाए अभी करने लगी है वो कुछ ही दिन से जी और मुझको उसमें दो चेंज और करवाने है एलोवेल लगवाने है हाँ जी दो व्हील चेंज करवाने हैं तो वो हो जाएगा क्या आपके वहीं जी कौन सी कंपनी का है आपके पास जी वो ओरिजिनल में चाहिए एम आर एफ का बिलकुल ओरिजिनल की गारंटी रहेगी ना तुम्हारी आजकल बहुत लोकल भी चल रहे हैं जी फिर उसमें गारंटी में क्या क्या रहता है ओरिजिनल के गारंटी में जैसे अटने कटने का कुछ जी और वो उस लाइट का कितना चार्ज हो जाएगा अंदाज से आपके से जी यदि चेंज करनी पड़ी तो कितना खर्चा आ जाएगा हाँ जी वो तो है और यदि वैसे वायर से काम चल गया तो जी फिर आपकी मजदूरी लगेगी जी देख लेना तो और फिर अभी मंगा लेते आप उनमें सुबह गाड़ी को लेके आपके वहाँ आ जाता फिर कल नहीं हो पाएगा जी फिर परसों कब तक आ जाऊँ मैं जी परसों तक मत कीजिए शाम तक मत करिए इसको थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि वो इंजन की लाइट है वो बहुत ज़्यादा परेशानी कर रही है तो इस वजह से हमें आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है जी फिर ठीक है तो आप बता देना हमको हम तभी आ जाएंगे परसों शाम तक मत कीजिए थोड़ा जल्दी हो जाए तो देख लेना ठीक है तो मैं परसों आ जाता हूँ और कॉल कर लूँगा आपको ठीक है फिर